पैह्ले जमाने च लोक कुड़ियां जेह्ड़ियां होंदियां हां अपनियें सैह्लड़ियें कन्नै खो खो खेलदियां हियां खो खो खेलदियां हां प मुड़े जुंदे को कोड्डी बड्डी खेलदे बांटे खेलदे हे गुल्ली डंडा खेलदे हे फुटबाल खेलदे हे म बच्चे बच्चे इक दुए जगह जंदे हे घरा बाह्र निकलदे हे ग्राउडें च जाइयै ते खेलदे हे ओह्दे कन्नै बच्चें दा आपस च मेल जोल बी होंदा हा ब बच्चें बच्चें दी सेह्त बी शैल होंदी ही उच्चे लम्बे शैल निग्गर होंदे हे बच्चे अज्ज दे जमाने च केह् ऐ वा चल निक्के निक्के दो दो सालें दे बच्चे गै फोन पकड़े दे ते फोने बिच्च दिक्खा दे गेमां लाई दियां ते उ'ऐ गै बाणी बोल्लन पेई जंदे फिर बच्चे फोने दे बिच्च के इस करियै पैह्ला जमाना गै खरा हा लोक बच्चे बाह्र खेलदे हे अपना उं'दा पालन पोशन बी शैल होंदा हा शैल ठंडी ब्हाऽ लैंदे हे ओह् करदे हे जिल्लै ओह् खेलदे हे ते उ'नें गी शैल ब्हाऽ मिलदी ही पोशन बी शैल होंदा हा अजकल्ल केह् ऐ अजकल्ल बच्चा पैह्ले रुट्टी गै खानी होऐ ना ते पता केह् करदे बच्चे पैह्ले आखदे पैह्ले मोबाइल आन करी देओ ते फिर गै रुट्टी खन्नेआं ओह् भाई मोबाइल आन करियै गै रुट्टी खंदे इस करियै अजकल्ल दे एह् माता पिता कि एह् चाहिदा उं'दे कोला मोबाइल दा छुटकारा करान उ'नें गी बाह्र खु'ल्ले च भेजन उ'नें गी शैल शैल बाह्र दि'यां बाह्र बाह्र आह्लियां गेमां खलान पैह्ले जमाने पैह्ले बांटे खेलदे हे बच्चे ते उं'दी औंगलियें दी बी जेह्ड़ी ऐ ओह् उं'दा एक्सरसाइज होई जंदी ही जैल्ले औंगली कन्नै ओह् बांटे कि ओह् करदे हे पुश करदे हे मारदे हे ते उं'दे औंगलियें दी बी एक्सरसाइज होंदी ही जेल्ले ओह् कोड्डी बाड्डी खेलदे हे ते गुल्ली डंडा खेलदे हे ते तां बी उं'दी बाह्में दी एक्सरसाइज उं'दा बाह्में दा जोर लगदा हा अजकल्ल केह् अजकल्ल बच्चे फोन लेइयै मां प्योऽ गी चाहिदा उं'दे फोने कोला फोने तो छुटकारा करान ते उ'नें गी बाह्र बाह्र खेढने गी भेजन